हाँ मैं बता सकती हूँ मेरे घर में मेरे पतिदेव हैं और मेरे माँ बाप हैं मतलब मेरे सासु ससुर हैं और मेरे दो बच्चे हैं और ये इतना ही हमारे घर में रहते है और मेरे जो बंधु जन है वो बाहर बाहर रहते है कौन कौन बाहर रहते है और कौन लोग मतलब यहाँ पर रहते है मेरे पास में मतलब मेरे से ज़्यादा दूर की नहीं पास में रहते है और कुछ लोग दूर ज़्यादा रहते है और मेरे प्रपर घर मतलब मेरे पापा का घर जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से पा पास में ही है और ऐसे ही हमारा परिवार है